تخلیقی عمل کو فنکار ہونے کے کاروباری پہلو کے ساتھ متوازن کرنا ایک چیلنج ضرور ہے لیکن یہ ممکن ہے اگر کچھ حکمت عملی اپنائی جائیں وقت کی تقسیم دینی ہفتے کے مخصوصی حصے کو صرف تخلیق کے لیے مختص کریں اور باقی وقت کاروباری کاموں مارکیٹنگ کلائنٹس اکاؤنٹ س کے لیے رکھیں ترجیحات طے کریں جانے کے آپ کا مقصد کیا ہے اگر آپ کی آمدنی کا انحصار فن پر ہے تو کاروباری پہلو کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا مدد لیں جہاں ممکن ہوں اکاؤنٹ نگ یا سوشل میڈیا جیسے کاموں کے لیے کسی ماہر کی مدد لیں تاکہ آپ کا زیادہ وقت تخلیقی عمل پر صرف ہوں خود کو تعلیم دیں بنیادی کاروباری مہارتیں سیکھنا مثلاً پرائسئنگ پرموشن برانڈنگ آپ کو زیادہ خود مختار اور پر اعتماد بناتا ہے توازن کا احترام کریں تخلیق کو دباؤ میں نہ لائیں اگر بزنس آپ کی تخلیقی صلاحیت کو متاثر کر رہا ہے تو طریقہ کار بدلیں